فارسی اور عربی کا اثر اردو کی ابتدا مغلۂ دور میں ہوئی جب فارسی سرکار زبان تھی اردو نے اپنے ذخیرہ الفاظ کا بڑا حصہ فارسی اور عربی سے حاصل کیا اس کے علاوہ گرامر محاورے اور معاشرے اسلوق بھی فارسی سے متاثر ہوئے ترکی زبان کا اثر مغ مغلیہ سلطنت کی ابتدائی حکمران تر لنسل تھے اس لیے ترکی کی زبان کچھ الفاظ اور ثقافتی اثرات بھی اردو میں داخل ہوئے اگرچہ ان کے مقدار نسبتً کم ہیں ہندوستانی زبان کا اثر اردو نے اپنی بنیادی ساخت گرامر اور جملوں کا انداز سنسکر سنسکرت اور پراکرت سے متاثر ہندی زبان سے حاصل کی بہت سے الفاظ اور دوزمرہ کے محاورے بر رااز مقامی ویلیو سے لیے گئے